मां नंदवाणी मीना थी ॻाल्हायां मां ऑनलाइन हिकु प्रोडक्ट घुराई हुई पहिरियों दफ़ो त उहा प्रोडक्ट ॾाढी सुठी आई पर ॿियों दफ़ो उहा प्रोडक्ट जो कलर रंगु सुठी वस्तू कान आई ऐं ॾाढे ख़राबु रीति मोकिलियोंनि सो मां उपयोगु में बि कान आणे सघियमि त मां तव्हांखे वेनती थी कयां त पंहिंजे बज़ारुनि में निकिरी समान जी ख़रीदी कयो ऑनलाइन ख़रीदी करणु बंदि कयो पंहिंजे भाउरनि खे अॻियां आणण लाइ सिंधी भाउरनि खे अॻियां आणण लाइ ऑनलाइन ख़रीदी बंदि करे बज़ार में वञी ख़रीदी ॾिसी करे कयूं उहो ई पंहिंजे लाइ सुठो आहे